ہمیں اپنی زندگی میں کسی بھی تقریب کا آغاز کرنے کے لئے سب سے پہلے اللہ کو نام لینا چاہیے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے اس تقریب کو شروع کرنا چاہیے میلاد کرنا چاہیے یا قرآن خوانی کرانی چاہیے اس کی جو بھی ہم ترکیب کر رہے ہیں وہ خوش حال رہے اور جو ہے آگے جس بھی طور پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ جو ہے کامیاب رہے